ہاں خواتین بھی کھیلوں میں شامل ہوتی ہے جیسے باکسنگ میں اور یہ دنگل میں جو مشہور کھلاڑیوں ہیں جیسا کہ دنگل میں ببیتا پھوگاٹ اور باکسنگ میں میری کوم اور بیڈمنٹن میں ثانیہ مرزا کو جانا جاتا ہے یہ ہمارے دیش کی جو سو مشہور خواتین ہیں جو بھارتی کھیلوں میں حصّہ لے کر ہمارے دیش کا نام روشن کی ہے آ میرا خیال ہے کہ لڑکیوں کو بھی کھیلوں میں آگے آکر جو سو اپنا آں نام جو سو کمانا چاہیے اور اِس کے اندر جو سو کسی قسم کا وہ نہیں کرنا چاہئے کہ لڑکی ہے تو لڑکی کی طرح رہے ایسا نہیں کہ یہ کھیل نہیں کھیل سکتی یا جیسے کہ کبڈی ہو یا کرکٹ ہو کرکٹ میں بھی ہمارے دیش کے مشہور خواتین کھلاڑی ہے جن کا نام ایک کو تو میں جانتا ہوں سریمتی مندنا ہیں اور بہ مختلف مختلف خواتین کھلاڑی ہے جو کرکٹ کھیلتی ہے تو خواتین کے لیے کوئی قید نہیں ہونی چاہیے